जिओके सिममे तनि बढ़िआँ नेटवर्क पकड़ै छै एयरटेलमे जेना तनि कभी काल प्रॉब्लम होइ छै आइडियामे तऽ नेटवर्क देबे नहि करै छै आइडिया भी देर आब नेटवर्क ओकर प्रॉब्लम होइ छै जिओ एयरटेल आइडिया वोडा जो सिम है सबमे नेटवर्क देता है लेकिन ओतना जिओमे सबसे बढ़िआँ देता है दै छै नेटवर्क आओर छै हमरा मोबाइलके दोकान इस्मार्ट फोन सस्ता नहि मिलै छै लेकिन महगे मिलै छै बढ़िआँ जेहन फोन लेबै ओहन ओहन दाममे मिलै छै नेटवर्क कहाँ रहै छै गाम ग्रामीण नेटवर्क तनि मनि दिक्कत होइए जाइ छै अइसे छतपर रहै छिए तऽ कोइ दिक्कत नेटवर्क पकड़ि लै छै कोनो सिमके घरमे रहै छिए रूम तूम तऽ नेटवर्क तनि दिक्कत होइ जाइ छै नेट चलैमे प्रॉब्लम बातचीत कभी फोन नहि लगै छै नेटवर्क कवरेजसे बाहर बतबै छै धरबै छिए फोन तोन हमरा कोइ करै छै तऽ कहै छै नेटवर्क कवरेज क्षेत्रसे बाहर बतबै रहै एना ओना बहुत सारा सम समस्या नेटवर्क हो जाता है समस्या कनि हमर ग्रामीणमे मोबाइलके दोकान इस्मार्ट फोन मिलबे करै छै महगा मिलै छै लेकिन मिलै छै बगलेमे दोकान छै मोबाइल मिलै छै इस्मार्ट फोन बगलेमे मिलै छै जाइ पड़ै छै तनि बजार बढ़िआँ देखिके इस्मार्ट फोन लै लै छिए जे पसन्द होइ छै इस्मार्ट फोन जतना दाम बीस हजार तीस हजार जे लगबे पड़ै छै लै पड़ै छै जे दोकानदार जेहन दाम बोलै छै ओतना दैके लैके किछु एक दुइ सओ पाँच सओ रुपा कम कै के दै छै कहीँ कहीँ भी जाइ छिए दोकानदार वएह मोबाइल रेट अइसे दो बहुत बहुत सारा बहुत सारा दोकान छै मोबाइलके कहीँ लै लै छिए पढ़िके अपने छै छै ग्रामीण मोबाइल ठीक होइ छै कहीँपर दिक्कत होइ जाइ छै मोबाइलो ठीक होइ जाइ छै इस्मार्ट फोन तऽ महगा मिलबे करै छै तीस बीस हजार जकरा जे लै के होइ छै चालिस हजार जेना जकरा होइ छै लै छै अपन कहीँ कोइ दिक्कत नहि छै इएह छै नेटवर्कमे तनि मनि दिक्कत आ जाइ छै जइसे जिओके सिम बढ़िआँ चलै छै एयरटेलमे तनि प्रॉब्लम होइ जाइ छै एयरटेलो चलै छै बढ़िआँ तनि दिअरा उरा गाम दिक्कत होइ जाइ छै ग्रामीण त्रामीणमे शहरमे तऽ अइसे दिक्कत नहि होइ छै ग्रामीणमे दिक्कत होइ जाइ छै इएह छै सरकारके सुविधा नहि छै टावर उवर नहि लगेलकै हँ मुखिआ तनि मुखिआके बोलबो करै छिए तऽ मुखिआ किछु नहि करै छै मुखिआके कमसे कम गाममे सुविधा दैके चाही सरकार अइसे बोललै हँ सगरे ग्रामीणमे भी टावर लागि जएतै आब टावर अगर नेटवर्क लगबा नेटवर्क नहि भागै छै भागतै एयरटेल वोडा वोडामे भी दिक्कत होता है वोडाके भी नेटवर्क नहि पकड़ता है वोडाके टावर नहि लगा हुआ है गाममे नहि लागल छै गाममे टावर उवर सरकारके निवेदन लिखिके देलकै हँ मुखिआ आब लागतै गामो आओरमे लागि जएतै टावर उवर तब नेटवर्क